ہم نے بہت قسم کی سبزیاں اگانے کی کوشش کی ہیں جن میں کدو ٹماٹر گوبھی پرول مرچ اور دوسری قسم کی سبزیاں ہم اپنے گھر میں اگاتے ہیں اور بہت سارے پھل فروٹ کے بھی ہمارے گھر میں پودے پیڑ پودے ہیں جیسے کہ امرود کا امرود کا پیڑ مینگو مینگو ٹری ہمارے گھر میں ہیں اور بہت دوسرے قسم کے بھی پھل فروٹ کے کے پودے اور سبزیاں ہم اپنے گھر میں اگاتے ہیں ہم نے اس ان چیزوں کے کرنے سے سے نیچرل خوشی حاصل کی ہے کہ جو انڈسٹریلائجیسن کی وجہ سے آج ہمارے سوسائٹی میں جو ہے نیچرل نیچرل ایئر جو ہے بالکل ختم ہوتے جا رہا ہے لیکن ہم نے اس کو لگانے کے ذریعے ایک ایک کامنیس اور ایک گوڈنیس محسوس کیا ہے اور ہمیں نیچرل ایئر ہمیں ملتی ہے اس کے ذریعے